पशु हमरासबके खेतीमे बहुत मदद करैत छै गोबर गाय बैलके गोबर हमसब खेतमे डालए छिए ओकरासँ खाद बनबए छिए बैल से लोग सामान बेलके जोड़ीके गाड़ी बनाके ओकरासँ सामान ढ़ोआएल छै खाद्य पहुँचोलको घास आनलको अनाज ढ़ोलको और गायके राखय खातिर ओकरा घर बनाएल जाएछै बढ़िआँसँ एकदम बढ़िआँसँ नीचे इंटा बिछायके कादोमे रखबे तऽ ओकर खुरमे दिक्कत भए जतए एहि लए के नीचे इंटा बिछा देय छै उपर हवादार रहैत छै घर उपर छत दय दे छै ओकरबाद छत दय दे छै ओकरबाद छत बहुत हवादार रहैछ पंखा लगा देइछै मच्छरदानी भी गाय बैलके गाय बैलके मच्छरदानी भी लगाय देइछै मच्छर काटय छै तऽ बीमार पड़ि जायछ गाय बैल आओर गायके बच्चाके लियऽ भी ओकराले दवाई सुइया सबचीज अलगसे राखय पड़य छे नहि तऽ मच्छर वछर काटलके गायके बच्चाके तऽ ओ बीमार पड़ि गेलह दूध नहि पिलकह मरय भी सकय छै ओकरा से अलगसे देखभाल बढ़िआँसँ करय पड़य छै आओर यऽ सब होइत छै खेतीबाड़ीमे गाय बैलके बहुत्त बहुत साथ देय छै गाय बैल खेतीबाड़ी करएमे दूध दही सबचीज तऽ गाये बैल से होवै छै बकरी खस्सी सबचीज